ہیلو جی سر

جی سر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اچھا جی آپ فیملی کے ساتھ ہی جا رہے ہیں تو آپ کا ٹوٹل خرچ تیس ہزار روپے کا ہم آپ کا پیکج بنائیں گے ٹوٹل تیس ہزار روپے کا پانچ لوگوں کا تین دن اور چار دن اور تین رات تین رات کا پیکیج ہے جس میں جس میں آپ کو ہم رہنے کا انتظام کرائیں گے اور دوپہر کے کھانے کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا اور ناشتہ اور رات کا کھانا ہوٹل کے اندر رہے گا جہاں آپ ٹھہریں گے

جی

سر وہ آپ کے اوپر ہے آپ کیسے روم چاہتے ہیں اگر آپ شیئرنگ میں چاہتے ہیں تو آپ کو ایک روم کے اندر تین لوگوں کے رہنے کی فیسیلٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ کو دو روم ملیں گے ایک میں تین شیئرنگ رہے گی اور ایک میں دو شیئرنگ رہے گی اگر آپ تین روم چاہتے ہیں تو شیئرنگ اور ایک شیرنگ مین رہے گی اس کے ساتھ میں آپ کا ہو جائے گا وہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کیسے چاہتے ہیں اس حساب سے ہم آپ کا کر دیں گے مگر اس کے چارجز بھی اپنے الگ الگ ہوتے ہیں ہیلو ہیلو جی سر جی جی ہو جائے گا بالکل آپ جیسا چاہیں گے اگر آپ نان ویج کھانا چاہتے ہیں تو نان ویج بھی ہم پرووائیڈ کرائیں گے اگر آپ ویج کھانا چاہتے ہیں تو ہم ویج بھی پرووائیڈ کرائیں گے جی سر تھینک یو سر